हैलो हैलो में बोल्ला निं इक में फंक्शन आर्गेनाइजर गल्ल करा ना ते में एह् थुआढ़े भाई गा में थुआढ़े गाने सुने हे ते मिगी ओह् बड़े शैल लग्गे हे ते हून हां इ'यां केह् आखदे उस्सी चौह्बी मेई गी चौह्बी अप्रैल जेह्ड़ी ऐ निं ओह् इक फंक्शन ऐ ते में उस फंक्शन ताईं थुहान्नूं बुक करना चाह्न्नां तां ई ते आहो ते ते तुस मिगी अपना टाईम शैड्यूल सनाओ हां की ऐ अगर तुस फ्री ओ ते ते तुस मिगी अपना रेट सनाओ किन्ना किन्ना किन्ने टाईम तगर किन्ने घैंटे दा किन्ने लैन्ने किन्ने पैसे लैन्ने उस स्हाबै दा ते भी में उस स्हाबै दा करगे भी अपने स्हाबै दा ऐह्नीं अच्छा अच्छा अच्छा ते बुकिंग कराने ताईं कोह्दे कन्नै गल्ल करनी ऐं नेईं नेईं मेरे आखने दा मतलब कि इ'यां बुकिंग ताईं मैनेजर रक्खे दे होंदे ते थुआढ़ा है कोई मैनेजर शैनेजर

अच्छा अच्छा ते एह् फंक्शन जेह्ड़ा ऐ निं ओह् इत्थै बट्टल बालियें कोल ऐ हां ते बट्टल बालियें कोल फंक्शन ऐ ते चौह्बी अप्रैल ई फंक्शन ऐ ते छ हांजी ठीक ऐ ते मिगी कन्नै ते ई जेह्ड़ा एह् म्युजिक माजिक दा सिस्टम ऐ ते ओह्बी थुआढ़ा गै ऐ जां ओह् बक्खरे मिगी सैट्ट करना पौना में ते डोगरी गै सुनेआ हा थुआढ़ा गाना हां इक जेह्ड़ा ओह् तुसें गाया हा पता निं कुत्थै गाया हा लौह्का घड़ू चुक्क गोरिये हां ते ओह्बी शैल हा ते होर दिक्खी लैएओ इक ते एह्बी शैल हा खंड मिट्ठे लोक डोगरे ओह् बी गाना शैल लग्गेआ हा मी थुआढ़ा ते लोक बी तारीफ करदे कि नेईं गांदे शैल न ओह् चलो इ'यां इ'यां कुत्थै कुसै आखना होंदा भाई इ'यै फंक्शन गै होंदे जित्थै लोक बुक करदे सिंगर सांह्गर ऐह्नीं ते ताई ताहियें आक्खा दी ही में ते अगर कदूं आना थुआढ़े मैनेजर नै हां इ'यै नंबर ऐ इक कम्म करेओ निं अगर तुस फ्री निं होगे ते तुस मैनेजर दा नंबर सैंड करी ओड़ो मिगी जां लिखाई ओड़ो अ'ऊं लिखी लैन्नी ते उस स्हाबा भी करी लैगे निं हांजी हांजी कोई निं में आपूं गल्ल आपूं करी लैगी उं'दे नै गल्ल ते कन्नै भी केह् आखदे उस्सी शामीं बेल्लै टाईम अगर पंज बजे देगे अस थुहान्नूं ते पंज बजे धोड़ी फ्ही मतलब जे जेह्के लोकें घरे ई बी जाना होंदा ते फंक्शन जेह्डे़ हैन जि'यां सिंगर सुंह्गर जेह्ड़े होंदे सबेल्ला आई जान सबेल्लै औन ते इ'यां फिर मतलब होई सकदा रातीं बेल्लै लोक फ्ही चली जंदे ओल्लै घरै ई ऐह्नी नेईं ते फ्ही दिक्खी लैगे ना अगर घैंटे ताईं करना होगा छड़ा रातीं बेल्लै ते फ्ही उस स्हाब कन्नै करी लैह्गे निं में थुआढ़े मैनेजर कन्नै आपूं गल्ल करी लैगी ऐह्नी हां हां हां चलो ठीक ऐ फ्ही अच्छा थुआढ़ा बड़ा धन्नवाद जी